जीअं त अॻे औरतु रोटी खाली कंदियूं हुयूं ज़माने अनुसार हाणे मर्दनि खे बि सेखारणो पवे थो अॻे मर्द कमायण जे ख़्याल खां ॿाहिरि वेंदा हुआ पर हाणे उन्हनि खे बि सेखारणो पवंदो आहे त कंहिं महिल घर में असां आहियूं या ना आहियूं तव्हांखे सिखियलु हूंदव त करे खाईंदो जीअं टीवीअ में बि अॼुकल्ह नएं नएं नमूने जा कूनाला कूनाल कपूर आहे राजीव आहे इहे नमूना सेखारीन था असांखे उन मां बि अलॻि अलॻि तरीके जा भाॼियूं सेखारणु मिलनि थियूं ऐं अलॻि अलॻि नमूने जा खाधा रधणु मिलनि था पर असां पंहिंजे ॿारनि खे बि हिन करे सेखारे छॾियूं था त ॿाहिरि कंहिं महिल नौकरीअ जे ख़्याल खां वञणो थो पए त उहे सिखियलु हूंदा त हुननि खे हुते उहो कमु ईंदो जीअं इंजीनियरिंग करण लाइ मुंहिंजो पोटो ॿाहिरि वियो त हुनखे असां सेखारियो वियोसीं त नाश्ते जा तरीका ऐं रोटीअ जो तरीको कीअं थींदो आहे अॼु उहो उते पाण करे खाईंदो आहे ऐं ॾाढो ख़ुशि आहे